हँ हेलो हाँ बोलतय बलतय ने हाँ हँ कारवाही सभ होतय गाड़ी घोड़ा भेजतय अपना कमप्लेन करऽ हम सभचीजके सुविधा छै हम अपन दुगो पुलिस सभ देबय सभ कारवाही करबय के करबय हमरा समय ने नहि सुतय छियै कहाँ हम भरि राति जे जागय छियै तब ने बड़का टाका दै छै ओहिने बड़का टाका दै छै भरि राति जागिकऽ घ घुमय छियै देहातो घुमय छियै आब अभीसँ नीन पड़ि गेलय नइ एना थोड़े हइ छै आब हमहुँ जे छै कम्प्लेन करऽ तू हमहुँ जे छै जाइ छियै पाँच गो पुलिस लए कऽ अपन कारवाइ चालू करबय एना थोड़े होइ छै कि सुतल रहबय सरकार सुतिकऽ टाका दै छै अपन कारवाइ चालू करबय तभिये ने देतय टाका ओना नहि दै छै सरकार हूँ टेंशन लेतय हम छियै ने सभ ठीके करब करेबय उ टेंशन नहि लेतय अहाँ हाँ तभे ने ओहि सरकार अच्छा अहाँ टेंशन नहि लेतय हम अपन कार्रवाही चालू करबय पाँच गो पुलिससँ जेबय अपना टेंशन नहि लेतय कहाँ गाड़ी घोड़ा छै हम छी ने सुरक्षित करयके लिये हमरा सर सुरक्षित करयके लेल अयली उ टेंशन अहाँ नहि लेतय उ हमर जे सरकार जे देलकय हमरा नौकरी सुरक्षिते करयके लिये ने हम राति भरि जागि अहाँमे अहाँ अपने निफिकीर रहतय हम अहाँके सब काम करबय उ टेंशन नहि लेतय

अच्छा हम उ टेंशन नहि लेतय अहाँके हम सख्ते पुलिस दए देबय अपना सभचीजके गाड़ी घोड़ाके लिये सुविता दए देबय हमहुँ सभचीज अहाँ टेंशन नहि लेतय नहि ने आब नहि ने होतय तैं लए कऽ पुलिसके पता नहि रहय पुलिसके आब खबर भेलय तबे ने अपन करवाही चालू करतय कोइ भी अपना कम्प्लेन करतय तब ने पता चलतय तऽ उ काम करतय कारबाइ अपन हाँ तऽ आब खबर करलक आब नहि पता चललय तऽ आब अपन कारवाही चालू करबय पाँच गो दस गो पुलिसके एनी टाइम जहाँ जहाँ उहाँ चौक चौरहा उहाँ देबय राति भरि जाइके लिअ सुरक्षित गाड़ी घोड़ा सुरक्षित करतय हूँ हम सभ क्षेत्रमे जाइये बद्यापति कुमार खण्ड सभ क्षेत्रमे सभचीजके सुविधा हम करि देबय कहाँपर मिलतय सुविधा